ہیلو وعلیکم السلام جی میں پرینسیپل میم بات کررہی ہوں آپ کون او اچھا تو بتائیے کیا اشو ہے آپ کا اچھا تو بتائیے آپ کی کلاس ٹیچر کون ہے اچھا تو آپ ایک کام کریے گا اس کے لیے آپ کو ایک پروسیس ہوگا پورا تو میں آپ کو میں آپ کی ٹیچر کو ایک فارم دے دوں گی آپ کو وہ فل کرنا ہوگا آپ کو اس میں اسٹوڈینٹ آئی ڈی لگانی پڑے گی اور پاپا کی آئی ڈی لگانی پڑے گی پھر وہ آپ کو دو دن کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے او تو یہ بات ہے تو ایک کام کریے گا آپ آپ کل آ جائیے گا صبح میں اسکول ٹائمینگ میں آ جانا آپ اور اپنے پاپا کو ساتھ لے آنا کیونکہ اس فارم پہ جو ہے آپ کے پاپا کے سائن ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاپا فارم مطلب فل کرکے جا سکتے ہیں اور آپ ہالف ان ہار اور رک جانا اور آپ اپنا ساتھ میں سرٹیفیکیٹ بنوا کے لے جانا ہو جائے گا پھر آپ کا کل ٹھیک ہے اچھا ویسے آپ بلرام پور میں پوری فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے ہیں نا اچھا چلیے تو ٹھیک ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ وہاں جاکے اچھے سے پڑھیں آپ کے فیوچر کے لیے آل دا بیسٹ اچھے سے پڑھنا اور اپنے اما ابا کا نام روشن کرنا آل دا بیسٹ کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں چلیے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ آل دا بیسٹ